काम के अलावा मेरे कई शौक और रूचियाँ है मैं बहुत सारे ऐसे काम करता हूँ कई सारे मेरे ऐसे शौक है जो मैं लगातार जिनके ऊपर काम करता रहता हूँ जैसे मुझे किताबें पढ़ने का शौक है मैंंने कई सारी ऐसे किताबें पढ़ी है हुई है या मैं हर समय ऐसी किताबें पढ़ना चाहता हूँ जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई हो जिनका जीवन से हमें कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ ऐसी किताबें जिनसे जो हमारे भारतीय राजनीति में या भारत के इतिहास में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और उनका हमारे भारत के लिए काफ़ी अहम योगदान रहा हो या कोई ऐसी किताबें जिनमें हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिल सके जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ पढ़ते हैं साथ ही मैं कई ऐसी किताबें पढ़ने का शौक है जिसमें हमें हमारी आदतों को सुधारने के बारे में प्रेरित हो साथ मुझे रोमांटिक नोबल्स हो गई उन्हें पढ़ने का भी काफ़ी शौक है मैं कई सारी ऐसी किताबें अभी तक पढ़ी है जिसमें हम छोटी छोटी आदतों को बदलना कैसे है अपनी बड़ी आदतों को सुधार सकते हैं हम जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं इनके बारे में लिखा हुआ था साथ ही मुझे शौकिया तौर पर घूमने का काफ़ी शौक है मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाता हूँ जैसे कि हमारे बैतूल क्षेत्र में आसपास के ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ अक्सर हमारी सटर्डे संडे छुट्टियों पे घूमने जाते हैं हर शनिवार को जैसे हम किरपानी चले जाते हैं वहाँ पर वहाँ पर हनुमान जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है साथ ही ताप्ती घाट है वहाँ ताप्ती की ताप्ती नदी के अत्यधिक सुंदरता दिखाई देती है पहाड़ है नदियां है जंगल है साथ ही बारह लिंग है जहाँ भगवान राम के द्वारा बारह शिवलिंग स्थापित किए गए थे और भी ऐसे हमारे अससपास के क्षेत्र में क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद है जहाँ हम घूमने के लिए जा सकता हैं इसलिए बचपन से मैं घूमने का शौकीन रहा हूँ मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता रहता हूँ साथ ही इसके अलावा मुझे खाना बनाने का शौक है जिसमें मुझे नहीं नहीं चीज़ें बना के उनको टेस्ट करना साथ ही उन्हें सिखाना कि उन्हें कैसे बनाया जाता है इसमें काफ़ी रुचि है मैं जब भी समय मिलता है तो कई ऐसी चीज़ें बनाने का प्रयास करता हूँ जो कि आजकल इंटरनेट पे सब चीज मौजूद होती है तो मैं उनसे सीखाता रहता हूँ और घर पे बना बना के देखता रहता हूँ साथ ही मुझे त्योहारों पे बनाए जाने वाले मिठाइयों का काफ़ी शौक है जिनमें खास तौर पर बेसन का लड्डू होता है उसमें वो मुझे खाने का काफ़ी शौक है साथ ही में पेंटिंग या चित्रकारी में भी काफ़ी अच्छा रहा हूँ तो मुझे उसका भी शौक था और अभी भी है जिसमें मैं जब भी हमें समय मिलता है या मुझे तो मैं चित्रकारी अवश्य करता हूँ कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ मुझे नहीं नहीं चीज़ें सीखने में अच्छा महसूस होता है